जय झूलेलाल असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सुठी मिठी ऐं प्यारी ॿोली आहे पर असां सिन असां सिंधी अॾुकल्ह इलाई राज देशनि में शहरनि में फैलियलु आयूं जीअं की गुजरात में महाराष्ट्रा में मध्य प्रदेश में फैलियल आहियूं पर असांजे आसे पासे में ॿी जात जा माण्हू जीअं की गुजराती मराठी माण्हू बि रहंदा आहिनि जंहिं करे असांजा ॿार स्कूलनि में ट्यूशन में अधु ॾींहुं रहनि था स्कूलनि में वञनि था अलॻि अलॻि भाषाऊं सिखनि था

इंग्लिश मिड इंग्लिश में पढ़नि था अंग्रेजी में माना सॼो ॾींहुं ॿियनि ॿारनि सां गॾु ॻाल्हाइनि था जेको उहे ॿुधनि था उन उन भाषा में हुन जन हुओ सिखनि था तीअं हा पोइ सिंधी भाषा पुठियां पोइ ते थी थींदी वञे जेकी असांजे लाइ ॾाढी

घटि सिंधी असांजी ॾाढी पोइ था थी हलंदी वञे ॿारनि खे अॼु स्कूलनि में अग्रेज़ी वधीक ता सिखाइनि जंहिं करे असांजा ॿार सिंधी ॻाल्हाइणु ॻाल्हाइणु बंदि करे हिंदीअ में त ॻाल्हाइनि इंग्लिश में त ॻाल्हाइनि इंग्लिश में था ॻाल्हायनि अऊं असां भले असां पंहिंजे ॿारनि सां घर में सिंधीअ में था ॻाल्हायूं पर उहे सम्झ नथा पर ॻाल्हाइनि नथा और जेको स्कूल में सिखी था अचनि स्कूलनि में हुननि खे जेको सिखायनि ता ऐं जंहिं ॿारनि सां वधीक रहनि था उहे हुन जन उहेई भाषा जो उपयोग था कनि अॾुकल्ह माण्हुनि खे ईअं लॻंदो आहे भई सिंधी अ असांजा ॿार इंग्लिश में ॻाल्हाइनि इंग्लिश में ॻाल्हाइनि सभु ऐं सिंधी ॻाल्हाइणु मतिलबु हुननि खे ॾाढो घटि लॻंदो आहे सिंधी इंग्लिश में ॻाल्हाईंदा आहिनि त माण्हुनि खे ॾाढो फ़ख़्रु थींदो आहे की न मुंहिंजो ॿार इंग्लिश में थो ॻाल्हाए त हुननि खे पाण असांजी सिंधी भाषा जेकी असांजी मातृ भाषा आहे उहा हुननि खे सेखारिणी खपे पर उहे पंहिंजे ॿारनि खे इंग्लिश था सेखारनि त असांजा ॿार सिंधी कीअं सिखनि तंहिं करे असांजी सिंधी भाषा अंग्रेज़ी भाषा अ घणा अंग्रेज़ी भाषा खां ॾाढी प्रभावित थी वई आहे अॼुकल्ह जा ॿार अंग्रेजी भाषा खां प्रभावित था थियनि अऊं सिंधी ॻाल्हाइनि कोन था इहे करे असांजी सिंधी भाषा ॾाढी पोइ ता थी थींदी वञे जय झूलेलाल